डोड़ण सां ॿारु तमामु तंदुरुस्त थियनि था जीअं तंदुरुस्त थियनि था तीअं हुननि जो पढ़ाईअ में पिणि ध्यानु वधीक लॻे थो अॼुकल्ह हर स्कूल में पी टी लेक्चर में ॿारनि खे डोड़ायो वञे थो ऐं हुन सां हुननि जी हेल्थ ते यानी सिहत ते तमामु सुठो असरु थिए थो जंहिं जे करे ॿारनि जो मनो विकास पिण थिए थो ऐं ॿारु हेल्दी यानी तंदुरुस्त रहनि था अॼु ॿारु असांजो आहींदो आहिनि उहे जॾहिं उहे तंदुरुस्त अहिनि त सभु कुझु बराबरि आहे देश जी आर्थिक हालतूं बि बराबरि थी वेंदियूं